मां एमेजॉन तां प्रोडक्ट घुरायो आहे हैडफ़ोन्स जंहिंजो मूंखे जाम पोज़िटिव तज़ुर्बो थियो आहे जंहिं में मूंखे जाम सुठो साउंड क्वालिटी मिलियो आहे बैटरी लाइफ़ु मिली आहे ऐं उनमां उनसां गॾु मूंखे हिकु साल जी वॉरंटी बि मिली आहे जंहिंखां मां जाम प्रसन्न आहियां